ایک لیپ ٹاپ میں نے خریدا تھا چالیس ہزار روپے کا بہت ہی عمدہ بہت ہی عمدہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا بالکل لاجواب بہت ہی سلکی بالکل اندر سے بھی شائننگ اوپر سے بھی شائننگ اور چلنے میں بھی بہت ہی عمدہ اسکرین اس کی اتنی اچھی تھی اتنا صاف دکھتا تھا اور کافی بڑی عام لیپ ٹاپ کے مقابلے میں اس کی اسکرین بہت بڑی بالکل مضبوط کئی مرتبہ وہ آگے چل کے میرے ہاتھ سے گرا بھی لیکن کبھی اس میں کوئی ٹوٹاؤ کوئی چوٹ پوٹ کچھ نہیں آئی اور چلنے میں بھی کبھی ہینگ کبھی کچھ نہیں ہوا نہ کبھی رکا نہ کبھی پھنسا کوئی بھی ویڈیو اگر میں چلاؤں تو بالکل مضبوطی کے ساتھ سلیس ایک دم چلتی چلی جا رہی ہے کبھی کچھ ہینگ نہیں ہوا کافی مرتبہ میں میں نے بڑی بڑی فائل اس میں ڈاؤن لوڈ کی اور اس کے باوجود بھی وہ کبھی ہینگ نہیں ہوا کبھی رکا نہیں چلتا رہا بیٹری اس کی بہت کافی چلنے والی چار چار پانچ پانچ گھنٹے لگاتار اگر میں اس کو چلاتا رہا تو معمولی سی بیٹری اس کی ختم ہوتی تھی اس لیپ ٹاپ کا تجربہ ایسا تھا کہ وہ لیپ ٹاپ میں نے آج تک دکانوں پہ نہیں دیکھا اور بہت ہی سستے دام میں اچھے عمدہ دام میں میں نے اس کو خرید لیا اس کے خریدنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ اگر لیپ ٹاپ اس طریقے کا لیپ ٹاپ اگر مجھے دوبارہ ملتا تو میں اور لے لیتا موبائل لیپ ٹاپ اور لینے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بتاتا